हंजी नमस्ते जी नमस्ते हां हां ठीक ऐ मैडम जी केह् नां थुआढ़ा केह्डे ग्रां दे बोल्ला दे अच्छा अच्छा थुआडा केह् प्राबल्म थुआढ़ी केह् प्राबल्म सना दे तुस रस्ता रस्ता खराब ऐ थुआढ़ा दिक्खो मैडम जी इस बेल्ले चला दियां इलेक्शना इयै इक डेढ़ दो म्हीने रेही गेदे ना दो म्हीने दे बाद तुस इयां कम्म करो कि ग्रां दे कोई चार पंज बंदे मिलियै इक ऐपलीकेशन लिक्खो ओहदे उपर सारे जने साइन करो जेहडी बी थुआढ़ी प्राव्लम ना ऐपलीकेशन लिक्खियै ते मेरे दफतर इक बारी देई ओड़ो ते थुआढ़ी जेहडी एपलीकेशन ऐ में फिर अग्गै भेजी ओड़ना जियां ओह् तुस फाइल देगे अग्गै जाह्ग फाइल तौला गै बनी जाह्ग पुल ठीक ऐ जी